यूट्यूब पर खाना खजाना एक चैनल है जिसके माध्यम से मैं खाना बनाना सीखता हूँ और वह चैनल बहुत ही बेहतर है क्योंकि आसानी आसानी तरीके से खाना बनाने की विधि उसमें सिखाई जाती है साथ ही साथ घर में उपलब्ध वस्तुओं से खाना बनाने का के बारे में बताया जाता है साथ ही साथ उसका भोजन में बनाने में पकवान बनाने में कम खर्चा आता है इसके साथ ही इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैंं जिससे हम अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैंं और इसमें बनाए इसमें बताए गए भोजन बनाने की विधि से पेट ख़राब नहीं होता साथ ही साथ बहुत बहुत ही गुणकारी खाना बनता है और यह खाना बहुत ही कम दाम में बन जाता हैं और इसमें बनाए गए खाने को लोगों में बहुत सराहना मिलती है साथ ही साथ दूर दूर तक लोग लोग इस